देखियौ बिहारमे मुख्य रुपसँ से कोशियारक खेती होइया मखानोके खेती होइया धानोके खेती होइया लेकिन उद्योगके रुपमे जँ देखी तऽ बिहारमे से कुशियारक खेतीसँ जेना कैक ठाम चीनीक मिल अहि कयटा चीनी मिल तऽ बन्दो भऽ गेल अछि इम्हरका उत्तर बिहारमे जेना अपना सभके जे छलैया रैयाम चीनी मिल रोहट चीनी मिल सकड़ी चीनी मिल ई सभ आब बन्द भऽ गेल लेकिन ओहि कात चम्पारण सभमे तऽ छै एखनो चीनी मिल सभ छै सुगौली चीनी मिल मोतिहारी लगमे छै रीगा चीनी मिल ई सभ छै ओहिठाम होइ छै कुशियार सभ से खेती होइया आ ओहिसँ अपन जे छै सरकार आओर जे व्यवसायी जे सभ छथि तिनका सबके ओहिसँ अपन से चलै छनि